आतां ती ईलेक्ट्रोनिक्स आयल्या आतां ती ईलेक्ट्रोनिक्स आयल्या वाँशींग मशीन ड्रायर पुण पयलीं कपडे धुवपाक आमी हातानच धुंवताले बांयचें उदक काडप घांसप थंय बांय कडेन बसून फातरीर बसून कपडे धुवप आशिल्ले आनी कपडे धुवन जाले कीं वाळगत घालप आनी मागीर ते दोरयेर सुकोवप सांज जाली की आमी कपडे भितर हाडटालीं पण पावसांत कितें जातालें उदक सुक नाशिल्लें उदक गळटालें तें मागीर भायरच खंयतरी दोरयेर शेडीक खंय उदक गळून वता पळय तशें आनी मागीर तें भितर वयीर दोरी बांदप आशिल्लें पयलींच्या काळांत दोरयो वयर बांधताले आनी ते बडयेन सुकत घालप आशिल्ले सो तशें मागीर आमी पयलींच्या काळालें पूण आतां आतां वाँशिग मशिन जालां वाँशिग मशिनान कितें आतां वाँशिग मशिनात खूब उदक लागता आनी तें ड्रम भितल्लो वाँशिग मशिनाचो फक्त घुंवता कोण घाशिना ताका काय ना आताचें इलेक्ट्रोनिक तशें आसा पूण कितें सोय जाता कपडे सुकुन येता तातुनच ड्रायर आसता म्हण कपडे सारखे सुकून येता सुकले की मात्शे वाऱ्यार घाले की सामकेच सुकून येता पयलींच्या तेंपा भाशेन ना पयलींच्या तेंपार ते भायर कडकडून सुकून येताले पण ते खरेंच बरे आशिल्ले वताक किदें जाता कपडे कपड्यांचेर जे किदें जम्स आसता किदेंय वायट बरें आसा जाल्यार त्या कपड्यान कपड्याक वत लागतालें आनी ताजेर बँक्टेरीया किदें आसा ते सगले मरुन पडटाले आतां सगळें इलेक्ट्रोनिक जाल्याक टेक्नोलाँजी वाडल्यान आनी आता सगळें भितल्या भितर जाता पण कपडे कडकडीत अशे सुकून येना आनी ताजे बँक्टेरिया वता कांय ताजें सर्फ निवळ जावन वता हें मात कळना तशेंच उदक पयलींच्या तेंपार उदक आमी धुवन घालें की उदक आमी तें झाडांक उडोवूंक मेळटालें आतां वाँशिंग मशिनान भायर कोणूच वचना वोतोवपाक तें डायरेक्ट तें सकल्ल्या टाकयेक वता